जोंनि समाव जानाय माखासे गाहाय बिरोंदामिनफोरा जाबाय मबेलानो बे मबेलाथ' गोदो जोंनाव गैयामोन दंबाबो किपेदआलामोन दाथ' एनड्रयद मबाइल जाजोबबाय स्मारतफ'न बे स्मार्तफ'नफ्रा दा जोंनि गेजेराव बिराद मोजां हेल्प खालामदों जेरैहाय जोंनि गेजेराव जेनेबा भिदिअ' कलिंबो हायो दा माबा मोनसे फट' बायदिसिना नांगौबाबो शर्ट थाइमलि सोरनावबा बिहरब्र'ब्बाबो मोनो बिराद सुबिदासै आरो माबाफोर फट' टट' इदिटरफोर खालामनाय मानाय बिराद सुबिदा इन्टारनेट बाहायनाय बिराद सुबिदा जाबाय दा एनड्रयद फ'ना आरो अनेक साबसिन जाबाय आरो मोजांसिन दा आं बिराद मोजां मोनो आरो बिदि सौफैनायनि थाखाय एनड्रयद मबाइल सौफैनायनि थाखाय जोबोद मोजां गाहाम ओंखायनो दा मोजांसिन जाबाय आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै